मूंखे साई भाॼी भुॻा चांवर भिंडियूं पटाटा ॾही राइतो फुलिको पापड़ खटाणि ॾाढो ठाहिण में बि ऐं खाइण में मज़ो ईंदो आहे साई भाॼी मूंखे हिन लाइ वणंदी आहे छो त साई भाॼी खाइण सां शरीर में ताक़त ईंदी आहे ऐं हू पोष्टिक खाधो आहे हिन में कोई नुक़सान न थींदो आहे पेट बि साफु थींदो आहे ऐं जॾहिं बि मां काई सुठी रोटी ठाहींदो आहियां त मां मुंहिंजे घरवारीअ खें चवंदो आहियां भई आसे पासे वारनि खे बि थोरी थोरी टेस्ट कराए त उहो बि मुंहिंजी तारीफ़ु कनि ऐं तुंहिंजी बि तारीफ़ु कनि